तुमी जाणात आसतलीं शाळेक वार्शीक कॅम्प आसता हांव जेन्ना णवेक आशिल्लें तेन्ना आमी कॅम्पाक गेल्लीं तेन्ना थंय एक हँडपंप आशिल्लो आनी हांवें तो फक्त फोटवाचेर पळयिल्लो बट मागीर टिचरीन आमकां शिक्षिकेन आमकां सांगलें हाचो कसो वापर करपाचो तो आनी आमी लायनीन रावलीं लायनीन रावतना मदींच दोन एकलें आनी खूब स्कुलां आयिल्लीं आनी तातूंतले भितरले दोग जाण आयले आनी मदींच लायनीन रावपाक लागले आनी तांचीं झगडीं जालीं मागीर एकल्या आमगेल्या फ्रेंडान टिचरीक बेगीनूच आपयलें आनी तीं झगडीं बंद केलीं तेन्ना मागीर आमकां कळ्ळें की कशे लोक त्रास काडटा ते हें उदक हाडपाक व्हरपाक आमचो तर नळूच बरो नळ ऑन केलो उदक आयलें